हलो हा ओम होटल तां था ॻाल्हायो हा मूं हींअर स्विगीअ तां खाधे जो ऑडर कयो हो मुंहिंजो ऑडर नंबर आहे छह चारि ॿुड़ी पंज छह हा तव्हां हिकु मिंट ॾिसंदव उन ऑडर खे हा इनमें मां ॿ प्लेटूं कढ़ी चावरनि जूं ऐं दालि पकवान हुआ छह प्लेटूं साई भाॼी चांवर ऐं टूक पटाटा हुआ उहे चारि प्लेटूं हुइयूं उन सां गॾु मिठाण हो मिठाण में गजरुनि जो हलुओ हो ऐं ॿ प्लेटूं गुलाब जामु हुआ पर म माफ़ी चाहींदसि मुंहिंजा महिमान कुझु घटि अची रहिया आहिनि तंहिंजे करे तव्हां इन ऑडर खे थोड़ो घटि कंदा मां तव्हांखे वरी ॿुधायां थी की हिकु प्लेट कढ़ी चांवर ॿ प्लेटूं जेके आहिनि उहे तव्हां मूंखे दालि पकवान जूं ऐं ॿ प्लेटूं साई भाॼी चांवर ऐं टूक पटाटा गॾु गजरुनि जो हलुवो ऐं हिकु प्लेट गुलाब जमु मोकिलींदा जेको तव्हां पैसा ठाहिया जोड़िया हुजनि तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे मोकिले छॾियां तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी थींदी